अॼुकल्ह जी लाइफ में न कहिड़ा बि माण्हू हुजनि किथां जा बि माण्हू हुजे न टेक्नोलॉजी खां अचूका कोन आहिनि चाहे उहे गाम जा हुजनि यां वरी शहर जा दुनिया में कहिड़े बि कोन्हे में हुजो आराम सां ॻाल्हाए सघो था हेतिरो ई न ॻाल्हाइण ई न तव्हां वीडियो कॉल करे करे हिक ॿे जा चहरा ॾिसी सघो था औरि नज़दीकियां बि वधियूं आहिनि माण्हू हिक ॿिए जे नज़दीक आहिनि जेके दूरि दूरि आहिनि न उहे सोचंदा आहिनि असां कीअं वञूं पहले सवारी कयूं इहे कयूं उहो कयूं लेकिन न हाणे कुझ बि करण जी ज़रूरत न आहे न आहे घरु वेही करे तव्हां दूरि दूरि ताईं पंहिंजे रिश्तेदारनि सां बि ॻाल्हायो केवल रिश्तेदारी निभाइण ते न हीअ टेकनोलोजी अॻिते वधी चुकी आहे अॼुकल्ह ऑनलाइन एग्ज़ाम बि थींदा आहिनि ऑनलाइन पेपर थींदा आहिनि ऑनलाइन पढ़ायूं थींदियूं आहिनि ऑनलाइन पार्टनर बी माण्हू खोजिन ता जी हा ऑनलाइन एग्ज़ाम बि थियनि था कॉम्पिटीशन बि थियनि था त एॾो कुझु ऑनलाइन आहे त माण्हू टेकनोलॉजीअ जी ओट वधंदो ई न जेको कोरोना काल आहियो हुओ हुन समय टेक्नोलजी असांखे ख़ूबु सपोट कयईं ऑनलाइन ॿार पढ़ाई कयूं घर में ख़ाली न वेठा जेके वॾा सॾा हुआ जेके कमु कंदा हुआ कम काज बि ऑनलाइन कयूं और पंहिंजे कम खे अॻिते वधायूं त कोई बि रुकल न रहियो भले दुनिया हिकु मिंट लाइ असां सोचे सघूं था की रुकी पई हुई थमजी वई हुई लेकिन न कम त हले पियो सॼो टैकनीक टेक्नोलजीअ सां हर कमु ऑनलाइन थिए पियो रिश्ता बि ऑनलाइन ई हलनि पिया तंहिं महिल वीडियो ऑडियो सभु कमु अचे पियो केवल ऑनलाइन त असांखे त हुन टाइम ॾाढो सुठो लॻो हुओ की ऑनलाइन असांजी केॾी हैल्प मिली आहे कम कम में औरि साथ ई अगरि मां इहो चवां की केवल असां ऑनलाइन ते विश्वास कयूं त न इहो बि नथो थी सघे छोकी ऑनलाइन अॼुकल्ह फ्रॉड बि ख़ूबु थियनि था बसि माण्हू विश्वास कनि था अंधाधुन विश्वास करे था वठनि जेको अचे थो हुन ते अख बंदि करके विश्वास था कनि जीअं की ऑनलाइन फ्रॉड थिए थो कैश पेमेंट थिए थो उहो किथां जो किथां पहुची वञे थो औरि असांखे पतो ई नथो पए माण्हू रिश्ता ढूंढनि औरि रिश्ते में जालसाज़ी थी थी वञे हीअं ई खाधो पीतो जेको बि आहे न सभिनि में फ्रॉड थिए थो बसि माण्हू पैसा वठनि था पोइ पंहिंजो कमु निकारनि था फ्रॉड वधंदो वञे थो औरि इहा नकारात्मा असांजे लाइ ॾाढी वॾी प्रॉब्लम जो कारणु ठही रहियो आहे साथ में ॿार बि बिगड़ी विया आहिनि छो त ऑनलाइन पढ़ाई जे नाले ते उहो मोबाइल त खणी वठंदा आहिनि लेकिन उहो गेम खेॾणु लॻंदा आहिनि इहो ई न ग़लति साईट ते वञी ग़लति ग़लति चीजां बि ॾिसंदा आहिनि त असांखे केवल टेक्नोलोजी ते अख बंदि करके विश्वास बि न करणो आ ऑनलाइन अगर सोशल मीडिया ते ॿारन खे कुछ ॾिसण ॾियो ता त हुन ते बि नज़र रखो छो की सोशल मीडिया हेतिरो बि सुठो कोन्हे उहो ग़लति सही ॾिखाईंदो त ग़लति बि ॾिखाईंदो त असांखे हुन खे बि ध्यान ॾियणो आहे औरि पंहिंजे ॿारनि खे अॻिते वधाइणो आहे सही दिशा ॾियणी आहे हालाकी टेक्नोलोजी जे साथ हलणो आहे लेकिन संभली हलिणो आहे